हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ लैपटॉप खरीदेंगे ना हाँ है तो सब मेरा पास भी मेरा चार्ज़ फिर बारह हज़ार लगेगा चार्ज़ हाँ हाँ दोनो का मिला कर चौबीस बता रहे हैं ना दिन भर माइक का काम रहेगा दस साल दस साल जी हाँ बढ़ियाँ है जी कैमरा अपने पास अच्छी शूटिंग करेंगे

कर देंगे और बोल इनको वीडिओ और फोटो मिलेगी पंद्रह दिन बाद हाँ हाँ ठीक है बता देना आप तो भी टाइम लगता एडिटिंग करने में ठीक है तीन आएंगे हाँ बढ़ियाँ आएगी हाँ करेंगे ठीक है